हाँ जी मैम मैं ज्वेलरी सॉप से बोल रही हूँ अच्छा शादी कब है अच्छा शादी के लिए मतलब माता पूजन के लिए मेहंदी हल्दी सबके लिए चाहिए या शादी के लिए ही चाहिए हाँ तो फिर सबके अलग अलग रेंज हैं हाँ एक दिन का रेंट रहेगा माता पूजन का तो एक दिन का दो चार सौ रुपये और शादी वाले दिन का तो बारह सौ रुपये हाँ तो सब अलग अलग चाहिए ना सब सबके लिए अलग अलग ज्वेलरी की है ना अच्छा मतलब जैसे जिस दिन हल्दी है उस दिन पहन लेना और उसके दूसरे दिन ला देना हल्दी वाली यह हाँ हल्दी वाली ज्वेलरी हाँ तो हल्दी वाली ज्वेलरी तो तीन सौ रुपये रेंट में है एक दिन की और अगर ज़्यादा लिया तो उसका चार्ज डबल लगेगा एक भी दिन ज़्यादा हुआ एक भी मिनट ज़्यादा हुआ ना तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा तोल से पता नहीं तो आप वहीं जाकर पूछ लीजिएगा नहीं ऐसा नहीं है ज्वेलरी तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी है आप अगर आप आकर देखो तो पता चलेगा क्या हमारे यहाँ भी आप आकर देख लेना और पता कर लेना और मार्केट में भी पता कर लेना कि क्या है क्या नहीं है वरना आप हमारे यहाँ से ले जाते रहना ओके ओके मैम